دہلی کی تفریحی سرگرمیاں بہت متنوع اور دلچسپ ہیں کیونکہ یہ شہر تاریخی بس سے ترقی اور ثفاقتی کا حسین امتزاج ہے ہر عمر اور ذوق کے افراد کے لیے کچھ نہ کچھ تفریحی مواقع موجود ہیں دہلی کی اہم تفریحی سرگرمیاں تاریخی مقامات کی سیر دہلی میں دہلی میں ہیں شمار تاریخی عمارات اور مقامات ہیں جن کی سیر ایک دلچسپ تجوید بے کھوتا ہے